हाँ जी हाँ जी इस्कूल से बात कर रहे हैं अभिनय अभिनव जी बात कर रहा हूँ मैं बोलिए जी फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है अभी टेस्ट भी लगे हैं हाँ जी हाँ टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं उसके चार सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था चार में सौ नंबर का टेस्ट था अच्छे मार्क्स आए हैं और हम हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी भेजते हैं उनका अभी एक दो दिन में भिजवा देंगे उस अच्छे से आप वहाँ घर पर भी चेक कर सकते हैं कि कैसे मार्क्स हैं कैसे नहीं हैं और यदि आपको कोई भी दिक्कत लगेगी कम मार्क्स हैं तो उस रिपोर्ट कार्ड में नीचे अपना रिव्यू भी लिख देना है कि कम मार्क्स हैं या अच्छे हैं जो आपको लगे जी एग्जाम में तो अभी टाइम है थोड़ा एक एक महीने बाद में है मार्च में जी हाँ अभी पंद्रह दिन बाद में मंथली टेस्ट और लगेगा उसमें और अच्छे नंबर आएँगे तो एग्जाम में और अच्छा कर पाएगा इसलिए आप थोड़ा सा उनके पढ़ाई पर और फोकस करें कि थोड़ा और अच्छा पढ़ाई करेगा फिर नहीं नहीं इतनी तो नहीं करते अब बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो करते ही हैं इतना कुछ नहीं हैं लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है तो आपको घर पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है उसपर और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है और अभी एग्जाम भी आने वाली हैं तो एग्जाम में देखेंगे कि कैसे मार्क्स आते हैं

और आप हर महीने इस्कूल में भी आ जाया करो उनका टेस्ट रिपोर्ट देखने के लिए यदि आपको लगे तो हाँ ठीक है